हांवें फाटी एक शर्ट घेतलेलो तेजी शिवण आनी वापरलेलो कपडो खूब बरो आसा तो कपडो धुयल्यार सुद्दां तेचो रंग वचना तेचेर लागलेले धाग सुद्दां बेगीन वयता त्या शर्टाचो रंग इतलो बरो आसा की तो म्हाजेर खूब उटून दिसता तो शर्ट हांवें घातलेलो तेन्ना खूब लोकांनी म्हटलें की तो म्हाजेर खूब बरो दिसता